बाइकिङ्गके दुनिआके बड़का ट्रेन्ड एहिमे हमर सभके जखने दूरके सफर तय करै छी यानिकि इन्डियासँ नेपाल जाइके छै तऽ देखलहुँ कह किट तिट पूरा तैआर केलहुँ किटसभ लयके हाथमे पयरमे पहिर लेलहुँ दस्ताना ग्लोव्स लगै लेलहुँ सरमे हैलमेट पहिर लेलहुँ ओहिके बाद सारा गाड़ीके मैंटेस देख ललहुँ छै कि नहि छै एतय दूर जा सकैत छियै कि नहि जखन पूरा मैनटेन पूरा भए जाइ छै तखन ओ गाड़ी लयके हमसभ सफर करय लऽ जाइ छी तऽ रस्तामे बहुत सारा कठिनाइ होइ छै जखन कोनो गाड़ी आबि गेलय केओ बच्चा घुसि गेलय ओकरा बचबयके छै कोइ गाय आबि गेलय या कुत्ता आबि गेलय ओकरा सभके बचयके हमसभ जे छै अरामसँ जे छै रूट दूरीके तय करैत छियै ओ मिस कुत्ता आबि गेल ओकरा एक्सीडेंट ओकरा पर चढ़ि गेलय गाड़ी एक्सीडेंट भए गेलय ओ चोट लागि गेल काफी हाथमे पैरमे तऽ अपन टूल्स दबाइबला राखने रहियै ओ टूल्स निकललियै तऽ ओहिमे किछु कम रहय जाहि कारणसँ जे छै परेशान भए गेलियै क्लिनिक खोजइमे तखन क्लिनिक पर जाइके ओ ट्रीटमेंट पूरा केलियै ट्रीटमेंट पूरा करयके बाद फेर ओतयसँ जे छै निकललियै हमसभ तऽ फेर जे छै गेलियै तऽ आगाँ जाइके गाड़ीमे किछु खराबी आबि गेलय तऽ ओ टूल्स हम घरे भूलि गेल रहियै रऽ जे गाड़ीके खोलिके ठीक करबै ताहि लयके ओ छै ओ नहि ठीक कय पेलियै तऽ फेर गैरेज ढूँढिके फेर गैरेजपर जाइके गाड़ीके ठीक करेलियै आओर फेर ओतयसँ जे छै हम अपन सफर तय केलियै आओर आपसी आ छै फेर वापस एलियै तऽ ओहिसँ हमरा एकटा जे छै ज्ञान भेलय कतहुँ जाइसँ पहिले अपन पूरा जे छै किट बैग लइ लयके चाही जाहिमे पूरा सामान छै की नहि छै तखन कतहुँ जाइ या नहि तऽ रस्तामे कठिनाइ होइ छै आ जखन पूरा समान ओ के रहैत छै तऽ जाइमे जे छै बहुत आनन्द आबैत छै आओर बड़ी प्रेमसँ जे छै ओतय तक पहुँच जाइत छियै सफरके कऽ आरामसँ चलि आबैत छियै